حالیہ برسوں میں جن صنعت نے پوری دنیا کے اندر کافی ترقی کی ہے اور جن کاروباروں جن جن کاروبار کو دنیا میں اس وقت کافی ترقی مل رہی ہے بہت زیادہ وہ کاروبار آگے بڑھ رہے ہیں کامیاب ہوتے رہے ہیں جو لوگ اس صنعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور خوب فائدہ حاصل کر رہے ہیں دولت کما رہے ہیں ان تمام کاروباروں میں اور صنعت میں کھانے کی صنعت نے بہت زیادہ ترقی کی ہے یہ ایسی صنعت ہے جس نے پوری دنیا میں اس وقت دھوم مچا رکھی ہے ہر جگہ کھانے کا کھانے کا کاروبار خوب ترقی کر رہی ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مختلف یونیورسٹیوں میں کھانے کا کورس بھی پڑھایا جاتا ہے جس کو طلباء بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور اساتذہ کرام بہت شوق سے پڑھاتے ہیں کیوںکہ ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ وقت کاروبار کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ترقی کا ہے اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چوک چوراہوں چوراہوں پر شہروں میں گلی گلی میں ہر جگہ کھانے کے ہوٹل دستیاب ہیں آپ آسانی سے ہر جگہ کھانا حاصل کر سکتے ہیں